جی ہاں ہمارے علاقے میں اسکول میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو ہم نواب زیادہ تر کامیڈی تاریخ پر زور دیا جاتا ہے جاتا ہے ہمارے جوان ثقافت اور تعریف ہی واقعات کو زیادہ تر اہمیت نہیں دیتے اگر جاتی یا علاقے تاریخ شامل کی جائے تو طلبا بہتر سمجھ پائیں گے اس سے ان کا جہاں صاف ہوگا یا ان کے اپنی سنک سے جڑوں میں مددگار ہوگا یا ان کی اپنی سنک سے جڑوں میں مددگار ہوگا شامل ہوگی ہندوستان جیسے ملک میں مختلف علاقوں کی تاریخ بہت اہم ہے یہاں تمام تاریخ تمام طلبا کو طلبا کو پڑھنا چاہیے مختلف جوانوں اور سختیوں کی تاریخ پٹنہ اتحاد کو بڑھا سکتا ہے سمجھتا ہوں کہ مکہ میں تاریخ کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے اس سے طلبا کو اپنی جڑوں پر فخر محسوس ہوگا